नहि यहाँ खेत खलिआन छै खेत आओर छै जाइ छियै खेत आओरमे घूमय फिरय लए गहुम खेत अरमे घूमय फिरय लए जाइ छियै बढ़िआँ बढ़िआँ पक्षी रहै छै सूगा रहै छै मैना रहै छै बगुला रहै छै बढ़िआँ बढ़िआँ पक्षीसभ रहै छै खेत खलिआनमे चरी करैत रहै छै खेत आओरमे पक्षीसभ रहै छै बगुला आओर रहै छै मैना आओर रहै छै कौआ आओर रहै छै सभ पक्षी रहै छै पेड़ पौधा रहै छै एकदम मौसम बढ़िआँ रहै छै घूमय लए जाइ छियै कभी बाहर खेत खलिहान घूमय फिरय लए जाइ छियै बढ़िआँ लगै छै घूमय फिरयमे मौसम कभी कभी बढ़िआँ करि दै छै घूमफिर करै छियै इसभसँ बढ़िआँ सूगा तोता रहै छै सूगा आओर रहै छै बगुला आओर चरी करै छै कौआ आओर रहै छै हर पक्षी रहै छै चरी करै छै खेत आओरमे घूमि कऽ देखै छियै बहुत अच्छा लगै छै हरियाला रहै छै घूमयमे बहुत अच्छा लगै छै तरह तरहके पक्षी मिलै छै देखयके लिए बाहर निकलै छियै खेत खलिआन घूमय लए तऽ तरह तरहके पक्षी रहै छै तरह तरहके पक्षी मिलै छै देखयके लिए देखै छियै बढ़िआँ बढ़िआँ पक्षी रहै छै चिड़िया देखयमे बहुत अच्छा लगै छै खेतमे बगुला बढ़िआँ चरी करै छै पानिमे पक्षीसभ चरी करैत रहै छै खेतमे पेड़पर रहल नीचाँ उतरल नीचाँ चरी करलक तब खेत खलिआनमे घूमयमे बढ़िआँ लगै छै पक्षीकेँ देखयमे बढ़िआँ लगै छै बढ़िआँ बढ़िआँ रहै छै एकदम सोहाना लगल देखयमे खूब अच्छा लगै छै सूगा बहुत अच्छा लगै छै सूगा पेड़पर रहै छै नीचाँ उतरै छै सूगा बहुत अच्छा लगै छै देखैमे पक्षी बहुत सुन्दर लगै छै देखयमे हर पक्षी रहै छै बाधमे खेतमे खेत खलिआन बढ़िआँ लगै छै देखयमे हराभरा रहै छै खूब अच्छा लगै छै देखयमे पक्षीके साथ खड़ा रहै छियै दस मिनट देख लै छियै तरह तरहके पक्षी मिलै छै देखयके लिए बढ़िआँ मौसम करै छै चलि जाइ घूमयके लिए अपना खेत खलिआन रहै छै नहर कातमे नहर बगलमे चलि जाइ छियै घूमयके लिए नहर कातमे खेत खलिआन छै अपना चलि जाइ छियै घूमय फिरयलए ओहाँ बढ़िआँ बढ़िआँ रहै छै पक्षी देखयमे